آپ نے اپ موبائل كب سے استعمال كرنا شروع كیا اور آپ كو یاد ہے كہ آپ نے اپنا پہلا موبائل كب خریدا تھا اور اب اس كے تھوڑے سے كچھ فائدے اور نقصان بھی بتائیے میں نے سب موبائل سب سے پہلے جو دیكھا تھا تو اپنی بھائی اور بہنوں كے ہاتھ میں دیكھا تھا لیكن وہ ہم نے دور سے دیكھا كبھی ہاتھ لگا كے نہیں دیكھا اور مجھے جو سب سے پہلے موبائل ملا شادی كے بعد ہم نے پہلا موبائل ہمارے ہسبینڈ نے ہمیں دلوایا تھا اور وہ اس كے بعد ہم نے موبائل كو ہر چیز نیٹ ویٹ ڈلوایا اور ہم نے استعمال كرنا اب شروع كیا ہے اچھے سے پہلے صرف فون ہی كرتے تھے موبائل كا مطلب تھا صرف فون پہ بات كرنا لیكن آج كل تو ہر بچے بچے كے پاس موبائل ہے ہر بچہ جو ہے وہ موبائل كے اندر كھویا رہتا ہے اگر ایک روم كے اندر چار لوگ ہیں تو چاروں كے ہاتھ میں موبائل ہے كوئی كسی سے بات نہیں كرنا سب اپنے اپنے موبائل میں اس موبائل سے فائدہ یہ ہے كہ اس سے ہمیں گھر بیٹھ كے دنیا كی ہر نالج گوگل كے ذریعے حاصل ہوجاتی ہے اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے كہ سارے رشتے جو ہیں موبائل میں سمٹ گئے اب كسی كے پاس ٹائم نہیں ہے لیكن ہر آدمی آن لائن ہے سب ویسے تو آن لائن سب آپ كو بتاتے رہیں گے خیریت پوچھیں گے ویسے كسی كو ملنے كا ٹائم كسی كے پاس نہیں ہے